تہواروں پر میں جو زیادہ تر میں جو ڈشش بناتا ہوں جو چیزیں پکاتا ہوں ان میں خاص طور سے بریانی چکن قورمہ مٹن قورمہ اور نہاری اسی طرح سے آپ اگر ڈیزٹ میں بولیں یا سویٹس میں تو میں شیرخورمہ بناتا ہوں اور گلاب جامن بھی بنا لیتا ہوں کبھی کبھی اور رس ملائی اور کچھ میٹھی چیزیں اور حلوہ وغیرہ کچھ چیزوں کی میں بناتا ہوں اور ویجیٹیبلس میں مانے تو میں چھولے بھٹورے بنا لیتا ہوں اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں جو میں بنا لیا کرتا ہوں تہواروں کے موقعے سے